اگر پرندو کو دیکھنے کا کوئی پسندیدہ مقام میری نظر میں ہے تو ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو میری نظر میں جو سب سے خاص مقام ہے جہاں پر میں چاہوں گا کہ تمام لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے وہ جگہ شہر لکھنؤ کے جو چڑیا گھر ہے جو کہ کافی پرانا ہے نوابوں کے دور کا بنا ہوا ہے نوابوں کا دور کا نہیں انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے تقریباََ سو سال پرانا ہی ہے تو وہاں پر جو چڑیا گھر ہے وہاں پہ تمام طریقے انیک طرح کے پرندے موجود ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ اس طرح کی بھی چڑیا دنیا میں موجود ہیں تو تو میں لکھنؤ کی چڑیا گھر جانا پسند کرتا ہوں اور میں وہاں جاتا بھی رہتا ہوں جہاں تمام طرح کی چڑیا موجود ہیں تمام طرح کے پرندے موجود ہیں کیوں کہ لکھنؤ کا چڑیا گھر ایک الگ روپ میں پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے اس لیے لکھنؤ کا چڑیا گھر اپنے آپ میں ایک خاص ہے اور لوگ لکھنؤ کے چڑیا گھر کو جانا بہت پسند کرتے ہیں یہ تمام چیزیں مجھے پسند آتی ہیں لکھنؤ کے چڑیا گھر کی